मुजफ्फरपुर बहुत ही बड़ा जिला सभ जिलामे सभसँ बड़ा जिला मुजफ्फरपुर हय अइमे सभ ज घुमैके बहुत ऐसन जगह हय बहुत नामी नामी जगह हय जैसे कि जुब्बा सहनी पार्क धर्मशाला टुनकिसाहके धर्मशाला गेल छी उहाँ घुमले छियै ओइमे बहुत बड़ा पोखरि मन्दिर बहुत सुन्दर सुन्दर मन्दिर हय ओ जगहमे अऽ बोलबम भेलक बोलबममे बहुत सारा कमरथुआ कामरवला सभ उहाँपर विश्राम कयलक घुमलक ओइमे एकठो बहुत बड़ा घण्टी भी लागल हय ओइ घण्टीमे अऽ घण्टी बजलक हमनी सभ गेल रहि देखे तऽ सभ जगह बहुत अच्छा रहलै हमरा तऽ देखके मन करै कि ओहिपर जाइ ऐसन जगह हय आओर गरीबनाथ बाबा हथिन से बहुत बड़ा नामी बाबा हथिन मुजफ्फरपुरके सभसँ बड़ा मन्दिर गरीबनाथ मन्दिर हय जैमे हमसभ जल चढ़ाबै गेली बहुत दूरसँ पहिले जापसँ जल चढ़के ऐलक बहुत दूर दूरके आदमी सभ ऐलक उहाँ जल चढ़ाबे उहाँके सभसँ विशेष बात हय कि उहाँ जे भी मनोकामना आदमी मङ्गलक जे भी मन्नत मङ्गलक उ मन्नत पूरा भए गेलक ऐसन जगह हय बच्चा सभके मुड़न छठि शादी ब्याह पूजा त्योहार सभ चीज उहाँपर भेलक बहुत अच्छा मन्दिर हय बहुत धूमधामसँ उहाँ पूजा त्योहार भेलक ई सभ देखले सुनले छी केतना बार गेल छी हमर बच्चा सभके भी छठि वहीं पुजाइल हय अइसन जगह हय जे अहाँ अपना दिलमे सङ्कल्प लेके मनोकामना मनियौ गरीबनाथ बाबा अहाँके जरूर पूरा करत ई नऽ हय कि हँ नहि पूरा बस सच्चासँ भक्तिभाव होइके चाही गरीबस्थान मन्दिर बहुत ही